جی ہاں مجھے مختلف مارشل آرٹس انداز اور نظاموں کے پیشہ پیشہ ور افراد کے ساتھ ترتیب لینے کا موقع ملا ہے اور یہ تجربہ میرے لیے نہایت قیمتی اور سیکھنے والا ثابت ہوا میں نے اپنی مارشل آرٹس کے بنیادی ترتیب روایتی کراٹے سے شروع کی لیکن اس وقت لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میری دلچسپی دوسرے نظاموں کی طرف بڑھی نظاموں کی طرف بھی بڑھی میں نے موئے تھائی برازیلین جیو دستجیو اور حتیٰ کہ وش وشو جیسے انداز بھی آزمانے کی کوشش کی جب میں نے موئے تھائی کے بارے موئے تھائی کے ایک ماہر کے ساتھ ٹرینگ کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ کنک اور کنگ کلنگنک میں یہ انداز یہ انداز کتنا مؤثر ہے خاص طور پر قریبی فاصلوں میں جو جس جس تجربہ نے مجھے گراون فائنڈ کے اور سب سبمیشن ٹیکنیکس کے بارے میں سکھایا